فنون اور کاریگروں کی حمایات اور بہتری کے لیے حکومتوں حکومتیں سطح پر کئی اکادمک اقدامات کیے جاتے ہیں جوکہ شاہ جہاں پور کے مقامی فنو فنون اور کاریگری

ترویج اور تہ تسلیل کرتے کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جیسے حکومت مقامی فنونی ادارات کہ کی تصحیح ترویج اور تربیت کے لیے تس تسلیات فراہم کرتے ہیں تاکہ مقامی کاریگران اپنی مہارت کو انتکائے اور تربیت حاصل کریں اور حکومت کسانوں حکومت کسانوں مزدوروں اور کاریگران کو کم رقم ایک ساتھ میں قرض دینے کی تسلیمات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ مالی ایک ساتھ ادا کر کے فنون اور کاری گری کے میدان میں اپنی مہارتوں کو بہتر بنا سکیں اور حکومت مقامی مصنوعات کو تش تشہیر کرنے اور مش مشتریوں اور مشتریوں کو تشمی دینے کی تربیت تربیات کرتے ہیں تاکہ مقامی کاریگران کی مصنوعار کی معاشی کے لیے مدد فراہم کر سکیں اور حکومت مختلف فنونی مق مقابلوں مقاری اور مصنوعاتی میلوں کی منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ مقامی کاریگران اپنی مہارتوں کا دکھائیں اور بیرونی دنیا میں اپنے کار کارکردگی کا ظاہر کر سکیں حکومت مختلف صنعتوں او کو تسلیحات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ تخصیص فنون کی تسخصصی فنون کی تربیت اور ترقی کے لیے منصوب منظر منظور کر سکیں یہاں پر زندگی کرنے والے زندگی گزر بسر کرنے والے اقدامات صرف کچھ مثالیں ہیں حقیقت میں مختلف حکومتیں اد ادارے اور وزارات مختلف طریقوں سے فنون اور کاریگری کی تاریکی اور حکومتی ادارے اور وزارات مختلف طریقے سے فنون کا اور کاریگردی کی ترقی اور ترویج کے لیے کئی طریقات استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو مقامی حکومتیں ادارے ادارے یا وزارات سے رابطہ کریں